खाना जे अथी बहुते आदमी भऽ गेल अपने दू चारि आदमी रहलहुॅं तऽ अपन कहूना गैस पर बनाए लेलहुॅं जखन बहुत आदमी रहलथि तऽ एकचूल्हिआ पजारि लेलहुॅं आ एकचूल्हिआ पर नहि होइ छै तऽ दूचूल्हिआ पजारि लेलहुॅं जल्दी जल्दी बनाए कऽ फेर ई सोचलहुॅं से सबके खुआ पिया दी हँ लेकिन जल्दी जल्दी मे कहूना बनाए लिअ लेकिन जादा आदमी मे रहला सँ बहुत नीक खाना बनै छै एकतऽ जारैन परका स्वाद रहै छै सेहो आ केहनो चीज बनाउ आ दस आदमी खाउ एक साथे तऽ बहुत नीक लागै छै खाए मे आ ओकर स्वादे अलग एकटा भऽ जाइ छै बुझाइ छै भोज जे कहै छै लोक से दस आदमी के खाना बनल तऽ बुझाएल भोज एहन होइ छै हँ तऽ सएह होइ छै सब आदमी मिल कऽ अपन बनेलहुॅं खेलहुॅं नीक लागै छै हँ एना तऽ किछु बुझाइते नहि रहै छै समय के से बचत भऽ जाइत छै आदमी के आ नीको लागै छै हँ समय के बचत करबाके चाही